नोगोरारि नोगोरारिफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय जोङो ओ मोजां समाजाव मोजां मानसि जागोर नांगोन आरो बिसोरखौ रैखाथि होनो थाखाय जोङो बुजि बुजायनांगोन गामिनि माखासे लेखा रोङै मानसिफोरखौ बुजायनांगोन आरो जोङो गाव गावनो मोजां सोलोंथाय लानानै माखासे गामियाव गारजि हाबा मावग्राफोरखौ जोङो बुजायनांगोन बे हादराव गारजि हाबा बांनायनि बांनाया

जोङो बुंनो हायोजे जौ जुवा आरो गाज्रि गाज्रि आखुफोरजों बांबोगासिनो दङ जों बेखौ जों बयबो गाव गावनो सांग्रांथि लानानै होबथा नांगोन आरो बेखौ जोङो बयबो सानलायनानै माखासे मानसि गाज्रि हाबा मावनायखौ बुजायना होनांगोन नङाब्ला रावबो सोलाया